जोङो जि माबाफोरखौ जेनेबा जिब जुनार जेरै बोरमा अमा माबा माबिफोरखो मानावनो फियो मोजाङै नायनो इसोरखो जेन जानाय आदार माबा माबि मोनजायाबा आरो बेलासिलाय दानना होयो मायो ओमफ्राय आरो माबा गाराय गुराय जाबा जोङो जेरै बोरमाफ्रा खिनाय मानाय जाबाथाय जोङो ओरैनो फाथै गोमोन माबा माबि इफोरखौ होयो बिसोरनो जाहोयो होमबानिया मोजां जायो एखमबा आरो जेरै दावफोराथ' गोजां बोथोरफोराव बेमार जायो मा जायो होमबानिया आरो बेसोरनोबो जोङो इसोरखौ मोजां लाखिनो साफा सुफा खालामनो गोनां जायो गलाफोरखौ साफा खालामनानै बेमार जाया जाथो होननानैनो मोजां लाखिनो गोनां जायो इफोरखौ जोङो जेरै बोरमाफ्राबो जायो माब्लाबा मेगनफोरा माबा माबि जायो होमबानियाथ' जों मेगखौ रोङा माने इखो द्रप होयो होनो गोनां जायो जेनबा खिनाय हिरि जाबासो जों फाथै गोमोनफोरखौ होनो हायो मानो हायो बेफोरखौबो होयो ओमफ्रायथो बेखौबा जाबा जों माबा माबि होनो हायो ओमफ्राय आरो जोंहा मोसौफोराबो जायो मोसौआबो जायो माब्लाबा सय इसोराबो गाराय जायो फाफ्लिफोराव माबा माबि गाराय जायो इफोरखौबो जों ओरैनो गामिनि हाग्रानिफ्राय माबा माबि खांनानै देनानै मानानै होबा एफोरबो हामो बेफोरखौनो जों ओरैनो नायबाय थायो जोङो बोरमा फिसिनानै मोजां मोनो बे मुलिफोरखो बाहायो जोङो मारै हायो मा मायो बेफोरखो न'फोरावनो खुसिजोंनो मोजां मोनो फिनानै फिनो फिनानै मोजां मोनो जोङो लाखियो जेरै दाव बोरमा अमा मोसौ बेफोर गासैखौबो जों फिसियो फिना जेरै अमाफोराबो जायो फिलौ जायो बेफोरबो फिलौ जाबा आरो जों माफोरनि बिगुरफोरखोनो देनानै होयो इसिनो इखोनो देनानै जाहोयो बिसोराबो जायो इसोराबो लोमजा साजा जायो होमबाबो नायनो गोनां जायो ओमफ्राय फेद' जानायफोरबालाय सेपनाफोरखो देना होयो एफोरखो ओमफाय दावफोरखोबो जों गोजां बोथोरफोराव बारा जानाय नुयो बेमार माबा माबि जायो बेनिखायनो सा साफा सुफा खालामनानै लाखिनो गोनां जायो आरो दै गुसु लोंबाथ' जायो इसोर दै लोंबा दावआ बेमार जाखायो बेनिखायनो जोङो एकदम हाबदानाव लानो गोनां जायो आरो दावफोरखौबो मारै साफा सुफा खालामना लाखिनानै मानानै इफोरखौ जोङो नायनो गोनां जायो दावखौबो मोजां साफा लाखिनो गोनां जायो होमबासो जाया जायो होमबाबो बेमारफ्रा होमबाबो जों गामिनिया माबा जाया बारा ओमफ्राय बोरमाफोरखो लायो अखा हाबा खांखो सांखो बिलाइ होयो माबा माबि दाननानै होनांगो इसोरनो अखा हाबा आरो अखायाव थाया इसोरखौबो आरो मोजां सांआव सां बनायनानै दोनबासो मोजाङै थायो इसोरबो आरो सां बनायना दोनाबा हायाव उन्दुबा बिगुरफोरा खुथि जालांनाय माबा जालांनाय रखम जायो बिगुरा इसिनियाबो बोरमाफोरनियाबो मोजां इफोरावबो आरो माबा माबि मुलि होनो गोनां जायो होमबाना ओंखायनो जों सां थां लुनानै मोजां आराम दोननांगौ इखौबो होमबानिया बेमार आजारफोरनिफ्राय बारा जाया इफोरबो बे रोखोम बेमार निफ्राय बाग'रनो थाखायनो जों मोजां दोननो गोनां जायो इफोरखो जेरै सां थां लुना दोनो मोसौफोरखौबो आराम दोननो गोनां जायो इसोरबो इसोरबो माब्लाबा आरो बेमार जायो सबखा माबा माबि जायो बेयावबो जों ओरैनो माबा माबि मुलि माबा खालामना होनो गोनां जायो इसोरनोबो इसोरखौबो मोजां लाखिबासो गामि मोजां साफा खामबासो गोबोर सोबोर साफा गारना साफा दोनबासो इसोरबो साफा मोजां थायो बेमार आजार जाया जि जुनारफोरा ओरैनो जायो आरो इसोरो आरो जोंबो आरो सिगांनि सिगां जोंबो नुबाय थाबाय फोरोंलांबाय इसोरबो मारै मारै ननि माबाफोरखो मारै साफा सुफा खालामनानै मोजां लाखिबा मोजां बेमार आजार जाया इफोरखौ रोंलांबाय जोङो गोदोरफोरनिफ्राय नायनानै खिथिलांबाय इसोरो मायाव दोनबा मा जाया मारै साफा जायो मायाव दोनबा बेमार जाया ओरैनो जों इसोरनिफ्रायनो लाबाय रोंलांबाय सोलोंलांबाय इसोर खिथिलांबाय ओरै खालाम ओरै दोन ओरै फिसि बोरमाफोरखो ओरै खाम बोरमाफोरनो मोजां जाहोबासो मोजां जायो बे रखम नोंसोरो फोरोंलांबाय जोंखो दावफोरखौ मोजां फिसि बलारफ्रा साफा सुफा खाम दाव साफा सुफा खामनानै मोजां खामबासो दावफोराबो बेमार जाया ओरैनो ओमफाय दावखुमैया जायो दावआबो नों खाथाख'खो मोजां मोजां खामाबा इयावबो दावखुमै जायो दावखुमै जाबालाय आरो जों बे गामिनिनो गामियाव दिंखिया माबा माबि मोनो इफोरखो होयो होमबानिया दावखुमै खारो होनना बुङो इफोरखो जोंखो गोदो सिगांनो गोदोरफोरा फोरोंलांबाय मारै मारै मा दावखुमै जाबा नों दिंखिया दिंखियाफोरखो होफैनांगो ओमफ्राय आरो नहलेबा आरो बै जिगाब हायो नालाय बे जिगाबफोरखोबो गारनानै होनांगो इफोरखो साफा सुफा खामबाय थाबा होमबानो जाया होनना बुङो बेनिफ्राय जों इफोरखो साफा सुफा खामबाय थायो साफा सुफा खामनानै मोजां दिंखियाफोरखो होबा होना दोनो ओरैनो जों मोनसे मोनसे रों रोंनांगौ जाबाय आरो रोंलांबाय नुबाय मालायनिफ्राय मालाया मारै खामजेननाय मा जाबा मा खामो मारै दाव बेमार जाबा मा होनांगो साफा सुफा दोननांगो इफोरखोबो आरो बोरमाफोरखौबो मोसौफोरखौबो गासैखौबो जोङो नुबाय थायो नालाय न'आवनो जोंनिया न'आवनो थायो नालाय मारै मारै खामो मारै खामजेननाय फार्स्टआव मा खामबा मा जायो मारै मा होनांगो मा जाहोनांगो बेफोरखो जोङो रोङो नालाय नुयो नालाय गोदोरफोरनिफ्राय नुनानैनो जोङो रों सोलोंलाङो आरो इसोरनि बुंनायफोरखो जों बोसोनफोरखौ लानानै सोलोङो आरो जेनेबा इसोर होनगोन नोंसोर ओरै खाम बोरमा जाबा बेमार जाबा ओरै खाम होननानै बुङो नालाय जों इयावनो जेनेबा इफोरखोनो इसिनिफ्रायनो रोंनानै जोङो दा रोंबाय आरो बोरमा बेमार जाबा मा जानांगो बोरमायाबो माब्लाबा गुजुनाय जायो माब्लाबा खिस्रायनाय जायो जखन जायो बेमार जालाङो जों मोजां लाखियाबा इसोरखोबो मोजां जोथोनाव लाखिनांगोन आरो हायाव उन्दुबाथ' खथि जानाय जायो बोरमाया इफोरखोबो जों इखाइनो हायाव दोनला सां लुनासो दोनो सांआव दोनबालाय आरो मोजां थायो इसोरो इरखम खामनांगो आदार आरो बंफां बिलाइ माबा बिलाइ दाननानै होनांगो मोजां जाहोबासो इसोरबो मोजां जायो सेहेराया हेगारनाबो होनो मोननांगो गामिनि दुब्लि सुब्लिफोराव थांनानै गांखो गुंखो माबा माबि जायो बे रखमै इसोरो हे बेसेनो हेगारो एसेनो मोजां जायो आरो इसोरो इसोरो थाबाय थाबाय जानानै मानानै जायो इसोरो ओमफाय दावफोराबो दावआबो सोरबा मोजां जायो सोरबा मोजां जाया सोरबा थैयो सोरबा बेमार जायो सोरबा जाया सोरबा आरो मुलिजों ओरैनो बे मुलिफोरखो देनानै होयो मब्लाबा बेमार जाबा थिनिफ्राय बे गामिफोराव ओरैनोथ' दावनि बेमार जानो मा होनो माइरं साइरं होयो आरो आखाम होबा आखाम गोजांफोरखो होबा बेमार जायो होनना बुङो गोजां बोथोराव आखाम होबालायनो बेमार जायोनो इसोरो थान्दाजों जानानै जानानै जायो ओंखायनो माइरंफोरखो होयो दावनो माइरं जाबा बेमार जाया आखाम गोजांबाथ' बेमार जाया आखाम गोजां थान्दानिसो दा गोजां बोथोराव बे गुसु गुसु जानानै जायो ओंखायनो माइरंफोरखोनो होनांगो आरो इसिनो माइरं जाबालाय बारा जाया इसोरो बेमार आजार जाया बे ओरै गोरों गोराफ्रा बुंलांनाय आरो इफोरो सोलोंबाय जोङो खोनानानै आं जेनबा बुङो नालाय इफोरखो होनाङा होनना बुंनायखाय दा दा जों रोंनानै सोलोंनाय जाबाय बेफोरनिफ्रायनो जों मोनसे मोनसे रोंलांबाय इसोरनो मा जाबा जेरै बेमार माबा माबि जाबा मा होनांगो मा जायो इफोरखोबो रोंनाय जाबाय मोसौफोरखोबो मा जाबा मा बेमार जाबा फख्रा जाबा मा गोनहोनांगो बेफोरखो जो रोंलांबाय एसे खिथिलांनाय सिगांनिफ्राय रोंनाय मानाय इफोरनिफ्राय रोंनानैनो जों दा सोलोंजोबनो हायो न'आव फिनायफोरखो जेरै बोरमा आरो हांसो हांसोआबोथ' दानिया बेमार जायो हांसोखौबो जोङो मोजां साफा जागायाव दोननानै आदारफोरखो मोजां साफा साफा होबा थाबा इसोरबो बारा बेमार आजार जाया इसोरखोबो मोजाङै नायनो गोनां जायो जोङो जेरै इसोरनोबो मा मा आरो हांसो बेमार जाबा मा होयो मा मायो इफोरखोबो सिगांनिफोरानो सोलोंलांबाय मारै मारै मा खामनांगो मा जायो रोंलांबाय जोङो ओम गोदोरफोरा सिगांनो खिथालांबाय ओरै खाम नोंसोरो बेमार जाबा इखो हो मोसौ बेमार जाबा इखो हो बोरमानो इखो हो आरो दावफोरा थैबा मोजां साफा लाखियो दावखुमै जाबा मारै मा खामनांगौ मा होनांगो साफा सुफा खामनांगो बे जे बाहाफोरखो साफा सुफा खामना होनांगो होमबासो जाया इसोरबा आरो दावखुमै अरबा थाय थैयो ना इसोरबो दावखुमैफोरा बारा जाबा थैयो इफोरखो खिथालांबाय सिगां एरै खाम नोंसोरो होननानै दाव बिथिं बारा जाबाथाय नोंसोरो दिंखिया माबा माबि होफै इफोरखौ होना हो होनबानो खारगोन ओरैनो इसोरो इफोरखो फोरोंलांबाय जेरै जों माबा माबि ब बा माबा लथा हाग्राफोरखो देनानै मानानै माबायो बे रखमबो रोंलांबाय जों गोदोरफ्रा फोरोंलांबाय ओम सोलोंनाय जालांबाय रोंलांबाय मारै मा खामनांगो आरो मोसौ मोसौआबोथ' जोङो अखा सखा हाबा मोजां जागायाव दोननानै इसोरनो जोङो जिगाबफोरखो होनांगौ जिगाबफोरखौ मोजां होबा इसोरनिफ्राय जों गाइखेर मोनगोन मा मोनगोन मोजां मोजां मोनगोन जिखुनु नों मोजां जाहोनो हाबानो मोजां मोनगोन नों मोजां फिसिनांगोन इसोरखो दोननानै इसोरनो गांखो हाना होनांगोन जिगाब होनांगोन इफोरखौ होफायोबासो इसोरबो जानानै मानानै जों गाखिर मोनजागोन मा मोनजागोन मोजां जाबासो मोजां मोनगोन जेरै बे रखम आरो जों इसोरखौ मोजां जाहोबासो जोंबो मोजां मोनगोन गाखिर मोनगोन मा मोनगोन फिसा जागोन फिसानिफ्राय माबा मोनगोन बे रखम आरो जे मोजां जों इफोरखो जेनेबा बेमार आजारनिफ्राय मोजां लाखिनो गोनां जायो आरो जेन'बा इफोरखोनो फोरोंलांबाय सिगांनिफ्रा नोंसोरो ओरै जाबा ओरै खाम ओरै जाबा ओरै खाम इफोरखो फोरोंलां बुजायलांबाय जोंनो बुंबाय मा मा जाबा मा जायो बोरमा गुजुनाय जाबा मा होनांगो बोरमाया खिनाय जाबा जों फाथै फाथै जाहोयो फाथै गोमोन जाहोयो खिस्राइबाय थाबाथ' फाथै गोमोन जाबानो इसोरो खिस्राइगालाङो इसोरो बोरमाफोरा फाथै गोमोन होनांगौ आरो माबा मासे एंफ्लि बिजौ माबा माबिबो होनो हायो जोंनिया होमबाबो हामो इसोरो जेरै जोङो दा अमाफोरा फिलौ जाबा जों जेरै सेफना बिलाइ बेफोरखौबो माबाफोरखो जेरै देना होयो माना होयो सेखाखो ओरैनो जोङो होनानै मोजाङै लाखिनांगो आरो जोङो एसे बा जेनोबा जों दा जिब जुनारफोरखो मोजां माबानो हायो आरो जों जिब जुनारफोरखो लाखिनानै मोजां नायबासो मोजां माबागोन जिब जुनारफोरजों बियो खमना जों फिनाय मानाय सोलोंनाय जों रोंबाय आरो गेदेर गोलावफोरनिफ्राय जों खनसेनो बोसोनफोरखौ लानाानैनो जों रोंलांबाय